नमस्ते सर ओ जूता हमें चाहिए जी उसकी एम आर पी कितनी है जी जी

जी जी तो कितने में पड़ जाएगा बाटा वाला और स्लीपर

तो हमें फ्लाइट कम्पनी का चाहिए था वो स्लीपर जी तो फ्लाइट कम्पनी कितने की पड़ जाएगी जी और छोटे छोटे बच्चों के लिए जी जी

जी जी तो हमें लेना था फ्लाइट कम्पनी का जी ठीक है सर हम आएँगे तो ले लेंगे ठीक है सर

हाँ आएँगे कल आकर ले लेंगे ठीक है सर ठीक है ठीक है नमस्ते सर